खाना पकाने को मेरी मम्मी मैं अपनी मम्मी को देखकर सीखी हूँ जब मैं सिक्स क्लास में पढ़ रही थी तब मेरी मम्मी मुझे चाय बनाने के लिए बोली तो मैं चाय बनाई चाय अच्छी नहीं बनी मम्मी ने बोली चाय अच्छी नहीं बनी है बहुत गन्दी बनी है अच्छी चाय बनाओ थोड़ा और अच्छे से कोशिश करोगी तो चाय अच्छी बनेगी फिर मैं दुबारा चाय को बनाई चाय अच्छी बन गई माँ बोली एक बार बनाने से अगर अच्छा न बने तो दुबारा भी बनाना सीखना चाहिए रिपीट करना चाहिए हम खाना बनाने अपनी मम्मी से ही सीखे हैं जो भी खाना हो दाल चावल रोटी सब्ज़ी जो भी खाना हो सब खाना हम अपनी मम्मी से ही सीखे हैं मैं मेरे हमको पनीर की सब्ज़ी मशरूम की सब्ज़ी यह सब हमें बनाना बहुत अच्छा लगता है खाना भी बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं यह सब सब्ज़ी मसाले वाली सब्ज़ी ज़्यादा पसन्द करती हूँ बनाती भी हूँ खाती भी हूँ ज़्यादा सब्ज़ी यह सब

दाल चावल यह सब तो रोज का रूटीन है रोज बनता है रोज खाते हैं पर हमें दाल वाल उतनी पसन्द नहीं है इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा मसाला वाली सब्ज़ी ही पसन्द करते हैं और चिक़न मटन भी अच्छा लगता है वह भी हम बहुत बनाते हैं चिक़न वग़ैरह भी सबकुछ हम अपनी मम्मी से ही बनाना सीखे हैं मम्मी मेरी यह सब खाना बहुत अच्छा बनाती है मम्मी ही हमें सिखाई हैं खाना बनाना अब तो ख़ैर शादी हो गई है तो मम्मी से नहीं सीख पाते तो अब तो यूट्यूब से देखकर हम बना लेते हैं खाना खाना अच्छा ही बनता है जो भी खाना बनाती हूँ सब खाना अच्छा ही बनता है जैसे कुछ नए डिश हों यह सब हमको यूट्यूब से सीखने को मिलता है उसी से हम सीखते हैं उसी से देखते हैं या खाना हो या मिठाइयाँ हों या जो भी कुछ हो सब यूट्यूब से हम ज़्यादातर देखकर खाना बनाते हैं और मम्मी का मम्मी तो जो खाना बनाना सिखाई थी वह सब खाना उनसे सीखे थे जो रेगुलर का खाना है पूड़ी सब्ज़ी दाल चावल जो भी हो मीठी पूड़ी भाजी वग़ैरह जो भी हो यह सब हम अपनी मम्मी से बनाना सीखे हैं मिठाइयाँ तर तरह की हम बना लेते हैं अपनी मम्मी से हम सीखे हैं मिठाइयाँ बनाना और मेरी मम्मी को भी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ आती हैं बनानी अचार वग़ैरह भी बनाना हम अपनी मम्मी से ही सीखे हैं बनाना अचार भी हम बना लेते हैं आम का मिरचाई का अचार कटहल का अचार या आँवला का अचार या कुछ भी हो यह सब अचार हम बना लेते हैं नीम्बू का अचार ग्रीन चि मिरचाई का अचार यह सब हम खुद अपने से ही बना लेते हैं हमारी मम्मी बनाती थी उनको देख देखकर मैं भी सीख गई हूँ आचार बनाना खाना में भी सबकुछ बना लेती हूँ